आंखौ मुहिनो हानाय धोरोमफोरा जाहैबाय गुबुन धोरोमफोरा जाहैबाय जेरै खृषटान ओमफ्राय सिख थाबाय गुबुन धोरोमनिफ्राय नों मा मा सोलोंखो खृषटान फोरनिफ्राय आं बिसिनि धोरोम फुजिनाय आरो बिसिनि गाननाय जोमनाय रंजानाय बाजानायफोरनि फोरखौ नायनानै आंनि मुहिनो हानाय गोहोखौ बांसिन खालामो आरो खृषटान धोरोमा गुबुन धोरोमनि बबे बबे फोरबोखौ नों फालियो आं गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि धोरोमनि फोरबोखौ जेरै खृषटान फोरनि खृषटमास आमफाय बरदिन थाहैबाय आं बेखौल' माबाखायो आरो माहोनो फालिखायो